नमस्ते भैया बोलिए भैया जी भैया जी भैया कौनसी कम्पनी की चाहिए आपको एच पी का भी है और जो भी आपको चाहिए भैया सारे मिल जाएँगे बताइए आपको चाहिए कौनसा सत्तर हजार से चालू है भैया सत्तर हजार से ले कर एक लाख तक के चालू हैं नहीं ठीक रहेगा भैया अगर इतना आप पैसा लगाएँगे तो कहीं नहीं ठीक रहेगा ऐसी व्यवस्था तो नहीं है भैया फिलहाल अगर आप कह रहे हैं तो चलिए हम आपका करवा दे रहे हैं किश्त पर उसमें आपका डॉक्यूमेंट भैया आधार कार्ड लगेगा बैंक पासबुक पेन कार्ड हाँ ये सब आप के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे हाँ भैया हाँ फोटो भी लगेगा भैया जी भैया हाँ ये सब सारी चीजें आपकी डाक्यूमेंट्स जमा होंगी यहाँ पर हाँ भैया हाँ कैस आप जो भी समझें तीस हजार पैंतीस हजार जो भी आप समझते हैं उतना मा कर दीजिए हाँ आप इतना जमा कर दीजिए उसके बाद अपना किश्त बनवा लीजिए हाँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो भैया और हम लोगों को भी मेरी दुकान को भी दिक्कत ना हो जी तो आप निकलेंगे तो आप आइये हमको बता देना एक दो दिन पहले बता देना चलिए ठीक है भैया फिर आपको जब आना हो तो बता दीजिएगा ठीक है ठीक है भैया आप फोन करना ठीक है